आं आंनि खामानियाव मालाबानि समाव गोरोन्थि मावफ्लांयो जाहोना जाबाय सानस्लाबनो हायैआव आरो सम थोयैआव दाखालिबो आं आंनि आनजाद जानोसै समाव गोजान जायगायाव बेरायहैनायनि थाखाय आनजादनि रिजाल्ट फ्रा मोजां जायाखिसै बियो आंनिनो गोरोन्थि मानोना आं आनजाद जाबाय थानाय समाव मोजाङै थाना फरायनाय मोनब्ला आंनि आनजादनि रिजाल्ट फ्रा मोजां जागौमोन आनजाद जानाय समाव गोजान जायगायाव बेरायहैनायानो आंनि गेदेर गोरोन्थि आं आंनि खामानियाव साना हवा गोरोन्थिखौ मावफ्लांबाय दा आं बिखौ समजों लोगोसे खारनानै आंनि गोसोखौ मोजाङै सामलायनानै मोजाङै फरायनायनि गेजेरजों दा आं आंनि आनजादनि रिजाल्ट फोरखौ मोजां खालाम फिननांसिगोन बिखौ मोजां खालामफिननोबा समजों लोगोसे खारनानै मोजां सम लानानै मोजां फरायनानै आंनि रिजाल्ट फोरखौ मोजां खालाम फिननांगोन नङाब्ला आं उन जानानै थालांगोन बेनो आंनि खामानिनि मोनसे गेदेर गोरोन्थि दा आं बिखौ मोजाङै समजों लोगोसे सोलायलांनो नाजानांसिगोन